हलो आप मधूजीत बोल रहे हैं हम घूमने आए थे थोड़ा मतलब हम तो कभी आए नहीं थे न हम फर्स्ट बार आए हैं तो हमको कहीं कहीं घूमना था तो वही जानकारी लेना था कि कहाँ कहाँ घूमेंगे

हम लोग फॅमिली के हम लोग फॅमिली के साथ आए थे न सोचे कि घूम फिर कर तब जाएंगे तो वहाँ पर तो रूम उम मिलता होगा न रहने का तो होटल और सब है न खाना पीना खाने का व्यवस्था जब अच्छा से अच्छा होटल मतलब अच्छा सा अच्छा खाना मिले जैसे गंदगी उंदगी नही हो साफ सफाई हो ये सब एक दिन में पहुँच जाएंगे उतना दूर कितना दूरी है एक दिन में पहुँचेंगे कितना टाइम लगेगा जाने में फिर आने में तो हम लोग जा कर अपना घूम फिर कर आ सकते हैं जैसे एक जगह माहौल कैसा है माहौल अच्छा है कि नहीं इन लोग रहेंगे थोड़ा आप माहौल भी अच्छा रहना चाहिए न कहीं गए फॅमिली के साथ हम लोग रहे फॅमिली में रहता है तो मतलब माहौल ठीक रहेगा तो रहने में भी घूमने में भी अच्छा लगता है ठीक है तब आएंगे तभी घूमने के लिए आएँ हैं तो घूम घूम कर जाएंगे